जोंनि दावबायग्रा ओनसोलफोरा जायैबाय बा जोंनि बाक्सा ओनसोलनि दावबायग्रा जायगाफोरा जायैबाय बा दावबायनो मोजां मोन मोनजानाय जायगाफोरा मानास लोगोसे अ' ओरैहाय भुतान खाथि बा नामलां खाथि दैजिमा जों मानासाव बेखौनो बे बेरायनो मोजां मोनो जे मानासनि माखासे मा होनो मिथिंगायारि नुथायफोरा जोबोद मोजां आरो बेहाय जों बोहैलांनाय मानास दैमा बे मानास दैमायाव नि माखासे स्राय स्राय थान्दा बार खोलो खोलो बारनायनि नुथायफोरा जोबोद मोजां आरो लोगोसे बे मानास हाग्रामानि सेर सेरजों बेरायलाङोबाथाय ना बाहाय जोङो गान्दा मैदेर दावराय हांसो सिलारि मै सेसा आमफाय गान्दा बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेखायनो बेहाय जोङो बेरायनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेनि थाखायनो गोबां गोबां दाब दाब जायगानिफ्रायबो बे जायगायाव माने बेरायनो फैयो लोगोसे आवनो भुतान खाथिनि मा होनो दैजिमा बेहाय बो गोबां मासियानो बेरायनो फैयो बे दैजिमायाव माने बेबो भुतान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै दैलां बाहाय मेसें बोथोराव दैया खम जायो बा पिगनिक जानो जानायनि थाखाय जोबोद मोजां बेनिखायनो माने जोंनि बे बाक्सा ओनसोलनि साहा फारथिं बे जों बे माने मानास आरो दैजिमाखौ माने मानसिफोरखौ बेरायनो फैनायखौ नुयो आरो